ہلو سر میں لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں میں نے یہاں پر زومیٹو کے میں آڈر دیا تھا ایک میں زومیٹو کا کسٹمر ہوں اور میں نے ایک آڈر دیا ایک ڈش کے لیے جس میں بریانی تھی اور چکن قورمہ تھا اور نان کھٹائی وغیرہ کچھ مٹھائیاں وغیرہ تھیں لیکن یہ آڈر ہم نے جو جس وقت دیا تھا وہ آڈر کی ٹائمنگ تھی کہ تیس منٹ کے اندر آپ کو آڈر ریسیو ہو جائے گا لیکن آڈر میرا ایک گھنٹہ پچیس منٹ میں ریسیو ہوا ہے تو اتنی تاخیر کی ضرورت کیا تھی اگر آپ کو آڈر میرے ریسیو نہیں کرنا تھا تو آپ کو بتا دینا چہیے تھا پہلے تاکہ میں آڈر نہ کرتا آپ نے میرے آڈر کو ایکسیپٹ کیا تو آڈر کو ٹائم سے پہنچانا چاہیے تھا مجھے کہیں جانا تھا بہت ارجینٹ وقت ٹائم سے لیکن میرے ٹائم آپ نے پورا ضائع کر دیا اور میں ٹائم پہ پہنچ نہیں پایا جس کی وجہ سے میرا کافی لاس ہوا ہے اب بتائیے اس میں آپ میرا میرے لاس جو ہوا ہے اس کی بھرپائی کر سکتے ہیں اور آئندہ آپ سے کیا امید رکھی جائے آئندہ اس ایپ کے ذریعے آپ سے آڈر لیا جائے یا نہ لیا جائے کیوں کہ مجھے بھوک بھی لگی تو اور مجھے جانا ضروری تھا اور آپ کی وجہ سے میرا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں گے